हैलो

आपको कौन सी डिजाइन के चाहिए गोल भी है फूल फूल टाइप में भी है पत्ती वाले डिजाइन भी है आपको कौन से डिजाइन में चाहिए प्राइस यही अस्सी हजार नब्बे हजार आप देख मैं आपको व्हाटसप कर दूँगी आप देख लेना

मैं आपको व्हाटसप कर दूँगी ये ये नम्बर आपका ही है जी मैं आपको इस नम्बर पर ज्वेलरी के डिजाइन व्हाटसप कर दूँगी आप देख लेना जी सारी डिजाइन सारी डिजाइन मिल जाएंगी आपको कैसी भी डिजाइन चाहिए मैं आपको व्हाटसप कर दूँगी शाम में आप देख लेना और बता देना मुझे

जी मैं आपको व्हाटसप कर दूँगी चलिए मैम ठीक है धन्यवाद